जोंनि गामिआ सरायख'ला थाराइबारि होनो जोंनो जोंनि गामियाव गोबां मानसिफोर दङ गोबां हारिनि मानसिफोर थायो हारसाफोर थायो सावथाल थायो राजबंशि थायो बर' थायो नेपाली थायो जोंनि गामियाव बयबो मिलायनानै थायो खौसेथि थायो जोंनि गामियाव गोबां फोरबोफोर फैब्ला खुङोेेेेे जेरै दुर्गा फुजा लोखि फुजा खालि फुजा बैसागु फैब्लाबो बैसागु फोरबो खुङो दमासि फोरबो खुङो जोंनि गामियाव अखा हाब्ला दै लोमहां जायो रानफिनो थारंजों थाङो दैया आरो गाहाय गाहाय खाथि खालानि गामिफोरा लोमो जों नुबोनाय उन्दैनिफ्रायनो दा जोंनि गामिनि मानसिफोरा बांसिन आबाद मावो मानसिफोरना आरो सोरनाबा साख्रि दङ गोबां गोबां रोखोमनि आबाद मावो सोरबा फालांगियारिबो खालामो बयबो एखे रोखोमनि नङा बांसिनै मिदोल क्लास फेमिलिनि मानसिफोरानो आबाद मावो हाथाइबो जायो हाथायाव जोबोद मैगं मोजां मोजां मोनो बयबो फानो बयबो बायलायो थांलाय फैलाय बयबो बयबो जाति दङ नाथाय बयबो मोनसे खौसेयै गावनि भासाखौ बुंलायनानै बयबो बुजिलायो बयबो गावबागावनि रायलायो बुजिलायखायो नालायो दा गमिफोरावथ' बिदिनो नोगोरनि बायदि जाया लाइफस्टाइला एसे आलादा आलादा गामिफोरना बांसिन गावबागाव न'वाव थानानै खामानि मावो गावबागावनि गावबागाव जायगायाव बांसिन आफादफोरनि बांसिनै सम होयो मैगं गायनाय आरो दा दैज्लां बोथोर फैब्ला दैज्लां बोथोरनि माय गायनाय हालेवनाय बांसिनै दाना गोदो नांगोलजों हालेवोमोन दा ट्रेक्टरफोरजों हालेवो गिदिरनिबो फिसानिबो दङ बिजों हालेवो बयबो बयबो माय गायलायलायो बेनावबो गायो बैनावबो गायो गायखांब्ला सावरि जालायलायो आरो बयबो हाजिराबो होलायलायो बेबो बेनाव मावो जोबबा बेबो जोबबा बेनाव मावलायलायो बयबो मिलायनानै थायो गामिआ मोजाङानो